जय झूलेलाल हा मां पंहिंजे पर्यटक सां ॻाल्हि कई आहे हा त मूंखे जाम सिखण जो मौक़ो मिलियो आहे ऐं मां उन्हनि खे पंहिंजे स्थान जे बारे में ॿुधायो आहे की मां बॉम्बे जो आहियां ऐं असांखे जाम कोन्वर्जेशन मतलबु ॻाल्हाइण में बि जाम मज़ो ईंदो आहे ऐं हा मां ॻाल्हायो आहे उन्हनि सां ऐं मूंखे जाम वणंदो आहे जीअं की मां मूंखे नएं नएं दोस्तनि सां नएं नएं माण्हुनि सां मिलण जो बि शौक़ु आहे त मूंखे ऐं मां जीवन में जाम सिखंदो आहियां मां मञींदो आहियां की सिखण जी कोई उमिरि न हूंदी आहे ऐं कोई बि उमिरि में सिखी सघजंदो आहे जय झूलेलाल